हॅलो देवि देविदास न्ही हांव राजेश पागी उलयतां लोलये गांवच्यान एक हांव सामान्य मनीस गोंयचो एक पांरपारिक एक खडे जावन आशिल्लो ते थोडें म्हाका एक थोडे न्यान जाय आशिल्ले थोडे इनफोमेशन जाय आशिल्ले कि म्हणजे आमची ती आता गोंयची कोंकणी जी आमची भास किंवा ते राहणिमान हितून आतां आनीक पयलें हितून कितलो फरक आसा पळय तो आमी कशें तरेन तो आमी सुदारपाचो आनीक तितून आमी किते करूंक शकतात का आमचे पाश्चात पद्दतीन हे आतां जायत वता तेजेर आमी कंट्रोल करपाक जाय काय नाका हेजेर थोडी मातशी इनफोमेशन जाय आशिल्ले

हय भाशे बरोबर बर संस्कृती बी न्ही तशें

बरोबर सारकें बरें थोड्याक म्हाका बरी म्हायती दिल्ल्या बद्दल धन्यवाद देविदास बाब

सारकें सारकें ओके बरोबर थॅक्यू